हमारी हिन्दी भाषा मातृभाषा है हम हिंदुस्तानियों के लिए हिन्दी भाषा को अपनाना बहुत जरूरी है हमारी मातृभाषा ज्यों ज्यों प्रचलन बढ़ेगा मेरी मातृभाषा के पर प्रति समर्पित होना शुरू हो जाएगा अंग्रेज ने अंग्रेजी भाषा का पर प्रादुर्भाव किया जो भारत संविधान के लिए उसको अंगीकृत कर लिया गया क्योंकि समाज में जितनी भी मातृभाषा है वो सर्वोपरि है हमारी मातृभाषा हिन्दी है हिन्दी का विकास महात्मा गाँधी बोले थे कि हिन्दी हिंदुस्तान और हिन्दू हिंदुस् हिन्दी हिंदुस्तान और हिन्दू तीनों पर इस पर ज़्यादा विकास होना चाहिए हिन्दू का भी और हिन्दी का भी और हिंदुस्तान का भी हिन्दी का विकास जब होगा हिंदुस्तान का विकास होगा जब हिन्दू का विकास होगा तो हिंदुस्तान का विकास होगा अब कहिएगा क्या कि हमारी मातृभाषा हिन्दी है हिन्दी हिन्दू से जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है हमारी मातृभाषा में इतनी शक्ति है कि ज्यों ही हम उस भाषा को समझते हैं तो हमारी मातृभाषा परिलक्षित होती है हमारी माँ माँ बहनों की भाषा है मेरे पूर्वजों की भाषा है उसको अपनाना है ज्यों ही हम उस भाषा को अपनाते हैं हम अपने सनातन संस्कृति की ओर लौट आते हैं ज्यों ही हम स्वामी विवेकानंद महाराज बोले थे कि वेदों की ओर लौटो उनका क्यों कहना था वो तो बहुत ब्यर बहुत बड़ा दार्शनिक थे लेकिन उन्होंने कहे क्या कि ज्यों ही हम सनातन की ओर बढ़ेंगे मेरा विकास होगा क्योंकि रामायण को पढ़ो महाभारत को पढ़ो गीता को पढ़ो कुरान को पढ़ो बाइबिल को पढ़ने से हमारा ज्ञान का विकास होता है ना मेरे धर्म का विकास होता है धर्म हमारे ज्ञान से ऊपर है अब कहेंगे हम हिन्दू हैं हम मुस्लिम हैं या एक संप्रदाय हैं जाति वर्ण भेद एक सम्प्रदाय है ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा विकास हिन्दू हिन्दी और हिंदुस्तान का विकास है